जी मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर ख़रीदा था जो कि वह एक बाल्टी था उस बाल्टी में लगभग उसमें पाँच से छः लीटर पानी आ जाते थे वह बाल्टी दिखने में बाहर से बहुत ही अच्छा कलर का भी दिखता था और बाहर से बहुत स्ट्रॉंग दिखता था लेकिन जब उस बाल्टी में पानी भरती थी फि उसको उठाती थी तो वह बहुत ही लूज़ थे जैसे लग रहा था कि वह टूट जाएँगे तो वह मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उठाने वक़्त लेकिन दिखने में काफ़ी वह स्ट्रॉंग दिखता था